जियां कि तुसेंई अ'ऊं सनाना कल्चर दे बारै बिच्च जियां के जियां पिछले जमाने जियां कम्म होंदे जां अज्जकल उसी कम्मै गी फालो जेह्ड़े नौजवान जां करै दे जां नेईं एह्दे बारै बिच्च तुसेंगी अ'ऊं फालो करै दे जां नेईं एह्दे बारै च तुसेंई अ'ऊं सनाना चाह्ना तां पैह्ले जमाने इयां गल्ल थी कि लौहारा दे जागतै आई गेआ जेह्का तां उस लौहार गै बनना जां पंतै जागतै आई गेआ उस पंतैइयैं दा कम्म करना होर जियां जमीनदारा दा जागतै आई गेआ ते ओह् जमीनदार गै बनना जां राजपूतां दा जागत आई गेआ राजपूत गै बनना जां जियां कि गद्दियै दे ज्यादातर गद्दियें दा जागत आई गेआ दी जगह जानि कि गद्दी ज्यादा पैह्ले पैह्लै जानि कि भिड्डां गै ज्यादा रखदे होर भिड्डां कन्नै जंदे उठी ते जागत उंदे बी अग्गें उ'यै कम्म करदे होर अज्जकल जेह्ड़ा जमाना ऐ माडल जमाना आई गेदा होर माडल जमाना इयां कि उसी कम्मै गी मतलब कि ओह् कम्म दस प्रसैंट बचे दा अज्जकल दस प्रसैंट गै करदे होगे नेईं तां जे बंदा मतलब कोई बनने दा शौक ऐ उ'यै बनी सकदा जानि कि अज्जकल जियां ठौकुर होई गेआ होई सकै ठौकुर पन्ता दा कम्म सिक्खी ओड़ै जां ठौकुरें दा कम्म जेह्ड़ा मड़द पन्त करी ओड़दा बड़े सारें मतलब कि कम्मै ने होर ज्यादातर मतलब कि अज्जकल अज्जै दे जमानै च जियां कि पैह्ले लौहार बधेरे होंदे हे दिक्खां जे जेह्के न उत्थें ऐ लौहारां दा कम्म जां मतलब कि बधेरें अज्जकल मतलब बिच्च बिच्च रेह्दे कि के अज्जकल पैह्ले पैह्ले लौहारां कम्म मतलब कि उंदा जागत अग्गें इ'यै नेहा चलदा होंदा नुआढ़े जागते दा जागत नुआढ़े जागता दा जागत होर अज्जै दे जमाने जेह्ड़े पराने बंदे न उ'यै करै दे होर जेह्ड़े नमें न तां ओह् कोई नमां टेक्निकल कम्म सिक्खै दे होर कोई बधेरा कोई मिस्तरियें दा कम्म सिक्खा दा कोई गड्डियां बनकाने दा कम्म सिक्खा दा कोई गड्डी चलाने दा कम्म सिक्खा दा तां ओह् मतलब कि जेह्का लौहारां कम्म तां ओह् बी खत्म होआ दा इक स्हाबै होर जियां के बड़े सारें कम्म ने जेह्ड़े खत्म करा दे न होर ठीक बी इक स्हाबै तां ठीक बी ऐ होर एह्दे वजह कन्नै जियां कि लौहारां कम्म आई गेआ तां लौहारां मतलब कि ओह् किसान जेह्ड़े होई गे ते उ'नें थोह्ड़ा मतलब के फर्क होर कन्नै ज्यादातर अज्जकल लोकें केह् कीता जे मतलब के अपने घर गै सब किश रक्खी ओड़े दा जियां हा लौहारैं होंदा जियां कि ओह् पक्खा होंदा इक तां मतलब ओह्दे ने कन्नै फेरदे जंदे तां ओह् भट्ठी होंदी उत्त अंदरै ते ओह् ज्यादातर कोई बी हर बंदे अपने घर रक्खी ओड़े सारा सिस्टम ओह्दा आपूं गै करी ओड़दे किश बंदे कम्म होर जेह्का थोह्ड़ा मता तां इयां हैन बिच्च बिच्च बी ग्रांऽ बिच्च दिक्खेआ जा तां बड़े हारे लौहार हैन जेह्ड़े कम्म करै दे न होर जिन्ने उं'दे अग्गें जागत जेह्ड़े तां ओह् मतलब कोई नमां नमां टेक्निकली कम्म सिक्खै दे न होर एह् जेह्ड़े एह् खासियत ऐ साढ़े जेह्ड़े जुआन ऐ न होर जेह्ड़ा पराना कम्म हैन तां उसी मतलब कि भुल्लै दे गै हैन जेह्ड़े के अज्जकल